योगा प्रेक्टिस किसी आखदे ऐ योगा प्रेक्टिस दा मतलब ऐ निरंतर प्रयास करना निरंतर अभ्यास करना अस योगे च लोकें आखदे साढ़े कन्नै कुदै टाइम नेईं ते अस नेईं करी सकदे टाइम होंदा नेईं टाइम कड्ढनां पौंदा ऐ टाइम कड्ढियै योगा दी प्रेक्टिस कीती जंदी जो लोग निरंतर अभ्यास करियै अपनी लय ते योगा गी ढाली लैंदे ओह् बड़ी अग्गें तक हर इक इस च अग्गें तक जंदे ऐ ते योगा प्रेक्टिस निरंतर अभ्यास कन्नै होंदी ऐ हून जे अस करगे ते योगा प्रेक्टिस उसी गै आखदे एह् निं कि इक दिन कीता अगले दिन नेईं कीता ते एह् योगा प्रेक्टिस बिच नेईं आंदा हून गल्ल करने आं बेनिफिट्स बहोत सारे बेनिफिट्स ऐ योगा प्रेक्टिस दे कन्नै साढ़ी अन्दरूनी शक्ति साढ़ी स्वास्थ्य साढ़ी मेंटल हेल्थ साढ़ी शारीरिक शक्ति मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य सारे बिच बनाना उसदे योगा बड़ा ही लाभकारी ऐ योगा दिन व दिन जि'न्ना बंदा योगा करै एह् सिर्फ दिन दा पंदरां मिंट दस पंदरां मिंट बहोत ऐ ते जे दस पंदरां मिन्ट कोई योगा करदा ऐ ओह् बी आस्ता आस्ता हबिचूअल होई जंदा ऐ डेली योगा करने च हून योगा क्रंचेस दी गल्ल कीती जाये ते एह्दा में कुछ जादातर अज्जकल लाइफ च करनी ऐं सब तों पैह्लें सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार तीतली आसन शिशुपाल आसन अनु लोम विलोम वृक्ष आसन ताड़ आसन चंद्रमिगी प्राणायाम फिर कपालभाति प्राणायाम यह केईं तरहां के आसन हैं एह् आसन ते प्राणायाम ऐं जेह्ड़े कि में मोस्टली करनी आं ते बाकी सारें नूं प्रेरित बी करदी आं कि तुसें बी करना चाहिदा क्योंकि सूर्य नमस्कार दा बहोत जादा बेनिफिट सूर्य नमस्कार करने दे बाद काफी मोटापा सबसे जादा जल्दी घट्ट दिक्खने च लभदा ऐ ते सूर्य नमस्कार दे कन्नै केह् ऐ कि पूरे ओह्दे अंदर बारां आसन पाये जंदे न जेह्दे कन्नै बॉडी दा इक इक अंग पूरा इक हलचल मैह्सूस करदा ऐ ते सूर्य नमस्कार सब तो बेस्ट आसन मनें च आई जंदा ते ताड़ आसन दी गल्ल करचै ताड़ आसन हाइट दी बढ़ोतरी आस्तै सब तो उत्तम आसन अस बच्चे ऐल्ली करदे न तिन्न साल दे बाद बच्चे करना चाहिदा